मैं पेड़ पौधे लगाते हैं कोई भी चीज को तो उसमें काली मिट्टी के उपयोग करते हैं जैसे आम हुआ बैगन हुआ गेहूँ हुआ आलू हुआ मकई हुआ जैसे मेथी हुआ क्या बोलते हैं फल फूल हुआ जो भी चीज को फल पेड़ लगाते हैं पौधे लगाते हैं उसमें काली मिट्टी को उपयोग करते हैं पहले उसमें हम सब गोबर डालते हैं खाद के रूप में उसके बाद जोतवाते हैं खेत को तब उसके बाद आलू लगाते हैं मकई लगाते हैं गेहूँ हुआ सरसों हुआ मटर हुआ कोबी हुआ बैगन हुआ इसी उपयोग से हम सब करते हैं उसके बाद खाद पिलू लग गया अगर उसपे नहीं उपजा हुआ तो गोबर घोर के उसके बाद उसके अथि पे छिड़काव करते हैं तो उपजा होता है कद्दुआ भी उपजा है उसमें पिलु लग गया नहीं होने दिया उसको भी हम गोबर छिड़काव करते हैं जिसे वो से नहीं हुआ ज़्यादा उपयोग करते हैं गोबर भी और करते हैं नहीं अथि होता है फल उगाने के लिए इस्प्रे करते हैं तो एथि कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो नहीं होने देता है फसल तो गेहूँ में इस सबमें डालते हैं सब चीज खाद खरी गोबर काली मिट्टी सब करते हैं तब जाके उपजा होता है मेहनत करते हैं तो उपजाते हैं तब हम खाते हैं